ईअं त भारत में चङियूं ई विदेशी सॉसेस ऐं मसाला इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि पर मां जेको सभिनी खां वधीक विदेशी सॉस इस्तेमालु कई आहे उहा आहे मेयोनेज़ जेका कि चङिनि शयुनि में इस्तेमालु कई वेंदी आहे जीअं त पिज़्ज़ा सेंडविच पास्ता